योगाआ मोनसे देहानि थाखाय मोजां फरमुला बे फरमुलानि गेजेरजों जायहानाखि योगा खालामबाय बेयो गावनि देहानि थाखाय बियो मुलामफा मोनगोन योगानि नियम खान्थिफोरखौ जाय मोजाङै मानिनानै समजों लोगोसे योगाखौ खालाम लाङो बिथांनि देहाया गोख्रों जालाङो आरो बिथाङा योगानि गेजेरजों गावनि देहाखौ लाखिनायनि गेजेरजों गुबुनफोरखौबो फोरोंनायाव हेफाजाब जायो आर फोरोंलाङोब्ला गावहाबो लोगो एरो बिनि गेजेरजों थांनानै थानायनि लामाखौबो मोननो हालाङो दा जोंनि सारिगिदिं थानाय जेसेबां सुबुंफोर दङ योगानि बेलायाव बिसोरो सोमोन्दो जुदि लायोब्ला गावबागाव देहाफोरखौ बिसोरो गोख्रों खालामनो हागोन बेराम लोमजानाय साजानायफोरनिफ्राय एसे गोजानाव थागोन नाथाय योगाखौ खालामनायजों लोगोसे जानायखौबो जुदि मोजाङै जायाब्ला बिनि देहाया लोरबां जालांगोन जेब्लायबो योगाया मानसिनि थाखाय मोजां आरो मानसिया बेखौ खालामनांगौ जेब्लायबो जोङो गावनि देहाफोरखौ नोजोर लाखिनांगौ गावनि देहा मोजां थानायफ्रा न'खराबो मोजां जालांगोन आर न'खरनि साफ्रोमखौबो योगानि गेजेरजों फोरोंलाङोब्ला देहाफोरखौ मोजाङै लाखिनो हागोन बे आथिखालाव जोङो नुनो मोनो नोगोर सहरफ्राव जेरावबो बे योगानि मोनफा मोनफा स्कुल खुलिनाय दङ बेयाव बयबो लोगो लालायो योगाखौ खालामो गावनि देहाखौ मोजां लाखिनो थाखाय मुलि दावालि जानाङि बायदि देहाफोरखौ जुदि गोख्रोङै दोननो जुदि गोसो दङब्ला जोङो योगाखौ खालाम नांगौ आरो योगाया जोंनि देहानि थाखाय जोबोद मोजां जोङो जेब्लायबो फुंनि सारिथानिफ्राय फासथा साराय फासथासिम जोङो योगा खालाम नांगौ हाथाराब्लाबो थाबायनायखौ जेब्लायबो हासथायनांगौ फुंनि बारखौ जानांगौ फुंनि बारा मानसिनि देहानि थाखै जोबोद मोजां आर बेजोंनो जोंनि देहाफोरखौ जोङो गोख्रों लाखिनो हायो